ہلو میں ظہیر عباس بات کر رہا ہوں یہ آپ پرنسپل بات کر رہے ہو ڈاکٹر جاوید سر سر ایکچولی میرا ایک بچہ آپ کے اسکول میں پرھتا ہے جی جی جی عمار ظہیر بالکل سر تو اصل میں مسئلہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ عمار ظہیر ہے عمار ظہیر ہے اصل میں میرے فیملی نے یہ ہم نے مل کے پلان کیا ہے کہ چار دن کے لیے ہم سونا مرگ سیر و تفریح کے لیے جا رہے ہیں تو تو گرمیاں پڑ گئی ہیں تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ چار دن کے لیے اس کو چھٹّی عنایت فرمائی جائے جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی اچھ جی سر جی نہیں سر کوئی مسئلہ نہیں ہے بچے کی مما بھی ساتھ میں جا رہی ہے وہ پورا پورا دھیان رکھے گی جی اس اچھا اچھا نہیں میرے تو تین بچے ہیں ماشاء اللہ یہ آپ نے میرے خیال سے آپ ذرا زیادہ ہی دلچسپی ہے میری فیملی کے بارے میں اچھا مبارک ظہیر آپ کو بہت پسند ہے جی جی جی چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے